جی ہاں ہندوستان میں کئی ایسے تاجر صنعتکار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ملک کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان میں سے چند نمایاں نام یہ ہیں نرندر مودی وزیر اعظم ان کی قیادت میں ڈیجیٹل انڈیا اورمیک ان انڈیا جیسے منصوبے شروع ہوئے جنہوں نے ٹیکنالوجی کاروبار اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کیا مکیش امبانی ریلائنس انڈسٹیز جیو کے ذریعے سستے انٹرنیٹ نے ہندوستان میں ڈیجیٹل انقلاب برپا کیا آج گاؤں دیہات تک لوگ ان لائن تعلییم تفریح اور تجارت میں شامل ہو چکے ہیں